भारत हो भोव संस्कृती आशिल्लो देश भारत देशांत वेगवेगळ्या धर्माचे लोक रावतात सगळे उत्सव सादर करतना दर एका मनशाक आपल्या उत्सवाचो अभिमान आसा दुसऱ्या धर्माचो मनीसूय आसलो तरी तांकां वेगळायनात भारतांत मुखेलपणान सादर जावपी उत्सव म्हळ्यार गुढी पाडवो दसरो चवथ दिवाळी होळी मकर सक्रांत आनी हेर साबार ते भायर प्रत्येक राज्यांतल्या वेगवेगळ्या गांवांनी तांच्यो स्वतांच्यो परंपरा आसतात आनी ते आपले सण उत्सव व्हडा उमेदीन सादर करतात प्रत्येक राज्यांनी तांच्यो वेगवेगळ्यो लोकवेद आसतात आनी आपल्या लोकवेदाची गिरेस्तकाय दाखोवपाक दर एक नागरीक आतुरतायेन वावुरतात